औ खोनादो

नों वेडिं प्लेनार ना अ माबायदि माबायदि जायो नोंसोरनियाव माबाया डेक'रेसनफोरा

माने आङो टेन लाखसोनि बाजेट खालामदोंमोन आरो ओमफ्राय मा बेयाव गासैबो माबाफोरा थाजोबखायोना

ओमफ्राय खामानिफ्रा माबायदि मावग्राफोरा

हाबायाथ' नै बे एप्रिलावनो एप्रिलनि ओं दुइ तारिकसोआवन ओमफ्राय खामानिखौ माब्लानिफ्राय स्टार्ट खालामनो हागोन

ओमफ्राय बेसेबांसो सान लागोन

ओमफ्राय डिसकाउन्टफोर एसे दङ ना गैया डिसकाउन्ट होनो हानायमोनबा मोजां जागौमोन आरो औ जागोन जागोन होनबा आङो नोंखौनो हमनाय बायदि जाहैबाय आरो ने

अ अ अ जागोन दे होनबा बिदि माबाफोरबो गैयाबा नोंसोरनियाव मा होनगोन डिसकाउन्टबो गैयाबा देह जों होनबा उनाव माबा मोनसे रायज्लायनोसै ने डिसकाउन्टफोरनि सोमोन्दै देह होनबा